مذہب لوگوں کو بہت طریقے سے اکٹھا کرتا ہے جیسے عید کے دن ہم سب ایک جگہ ہوتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سب ایک جگہ ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں سب کو مٹھائی کھاتے ہیں سویا کھاتے ہیں سب بہت خوشی رہتے ہیں ایسے ہی ہندو ہندو میری فرینڈس لوگ یا ہندو میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے تہوار میں ہمیں بلاتے ہیں جیسے ہولی دیپاولی دسہرا سب میں بلاتے ہیں ہم سب کو بھی مٹھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں سب مل جل کے رہتے ہیں کوئی بھید بھاؤ کوئی جات پات نہیں ہوتا سب مل جل کے کھاتے پیتے رہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہیں سب ایک جگہ رہتے ہیں کوئی مذہب کے بٹوالے میں نہیں رہتے ہیں سب ایک جگہ اپنے تہوار پہ وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم اسے بلاتے ہیں سب ایک جگہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ایسے ہی بکرعید کے بھی دن بلاتے ہیں اسے اپنے گھل پہ اپنے کھانا پینا شب شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہم سب سے شیئر کرتی ہے اپنا خانا پینا ہر چیز ہم سب سے بہت محبت سے رہنا چاہیے کیونکہ ہم سب ایک ہی ہیں بٹوارہ کر کگتے ہم سب خود میں سب دو ایک ہی ہے کون پرایا ہے کون اپنا ہے سب ایک ہی ہے وہ الگ دھرم کو مانتا ہم الگ دھرم لیکن سب تو ایک ہی ہے سب انسان کو سوچنی چاہیں ہم سب ایک ہی انسان ہیں سب کو ایک مل جل کر رہنا چاہیے ہم سب سب بہت محبت پیال سے رہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ایک جگہ سب رہتے ہیں تو